पौधा उगाबैमे कोन सा माटीके उपयोग करै छिए पौधा उगाबैमे किछु हल्का माटीके उपयोग कएल जाइ छै पहिले मिट्टीके देखल जाइ छै कि कइसन मिट्टी हइ बजरी मिट्टी हइ या बालूवला मिट्टी हइ या पीली मिट्टी हइ कोन सा मिट्टी हइ तऽ मिट्टीके पहिले देखल जाइ छै कि कौन सा मिट्टी अच्छा होइ छै यदि मिट्टी वहाँके खराब होतै तऽ दोसरा जगहसँ हमसब मिट्टी लाके रखिके वहाँ पौधाके गहरापन करिके पौधा वहाँ रोपिके पानी डालै छिए पानी डाललाके बाद खाद दै छिए खाद देलाके बाद पानी परमानेन्ट ओहिमे बीस दिन पचीस दिन पानी देबैके पड़ै छै नहि पानी देबहऽ पौधा सुखाइ जेतऽ मिट्टीमे कीड़ा नहि रहै लगैके चाहिअऽ कीड़ा लगि जेतऽ तऽ पेड़ सुखा जेतऽ धूप नहि अओतऽ तऽ ओहोसँ पेड़ सुखि जेतऽ ज्यादा धूप आबि गेलऽ ओकरा लेल भी पानी नीचे जड़िमे देबैके होतऽ कि नमीके कारण पेड़ सुखा जाइ छै खाद कोन कोन सा पड़तै ओहिमे जैविक अबै छै कीड़ा मेही मेही कीड़ा देखैत होबऽ पेड़ लगबैत होबऽ अच्छा अच्छा पेड़ लगिके बड़ा हो जाइ छै ओहिमे तोरा कीड़ा टाइपके घुसिकऽ ओकरा अन्दरसँ लच्छी टाइपके ओहिमेसँ गिरैत रहतऽ ओ अच्छा ओकरा लेल निचे हल्का मिट्टीके कोड़िदऽ ओकर नीचे कोड़लाके बाद ओहिमे जैविक दू तीन तरीकाके खाद अबै छै उन खादके नाम अच्छा अच्छा खाद हइ जाहिमे फिराडोन फिराडोन निचे डाललासँ कीड़ा मरि जाइ छै ठीक कीड़ा मरलाके बाद अच्छासँ ओकरा चारू साइडसँ कोड़ि दहऽ कोड़लाके बाद पाइन दहऽ हल्का हल्का पानी देलासँ नमी तैयार होतै एक बार आओर ओकरा फिराडोन चारू साइडसँ फिराडोन डालि दहऽ कि कीड़ा मरि जेतै कीड़ा मरलाके बाद ओहिमे पानी दहऽ पानी देलाके बाद नमी देखिअऽ की पेड़ हरिआ रहले हइ नहि हरिएते तऽ दवा पता करऽ कि कोन सी दवाइ एहिपर लगिते दवाइ दोकानपर जा दवावाले से पता करिके दवा लगाबऽ कि पेड़ हरिआली होइ हरिआलीके बाद ओहिमे देखिअ अच्छा पेड़ विकास करि रहलै विकास करतै पेड़ पेड़ विकास कएलासँ पेड़ पौधा रहलासँ अच्छा होइ छै अच्छा चाल ढाल पेड़ विकास भेलासँ होइ छै पेड़ हइ अच्छा अच्छा पेड़ हइ अमरूदके पेड़ हउ आमके पेड़ हउ कटहलके पेड़ हउ बरहरके पेड़ हउ लीचीके पेड़ हउ ईसब चीजके पेड़ अच्छा होइ छै सब पेड़ सब जगह नहि लगि पबै छै बहुत एहन जगह हइ जौन जगहपर कटहलके पेड़ नहि होतऽ वहाँ आमके पेड़ होतऽ बहुत एहन जगह हइ आमके पेड़ नहि होतऽ लीचीके बगान तोरा लगि जेतऽ बहुत एहन मिट्टी हइ जे मिट्टीपर सब तरीकाके पेड़ नहि लगतऽ केलाके बगान ओ एक अलग केलाके बगान होइ छै जौन केलाके बगान हल्का मिट्टीपर होइ छै भारी मिट्टीपर नहि हो पएतऽ बालूमे भी केला नहि हो पएतऽ ईसब चीजके अच्छा केलाके बगान केलाके बगान तोरा हल्का मिट्टीपर होइ छै भारी मिट्टीपर नहि हो पएतऽ